हेल्ल' अ नों डक्ट'र लथिखा ना अ नों डक्ट'र लथिखा ना अ माने आंहा माने सानाय सुनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय

जेनेबा नों थानाय एरियायाव हेल्ल' अ खोनादों ना अ माने नोङो डक्ट'र लथिखा ना

अ माने आंहा सानाय सुनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ फाहामनो माने फाहामथाय लानो थाखाय औ मोजां सुबिदाफोर दं नामा

अ ओमफ्राय ओरैनोथ' बाराय मा मा बारायआव नायो अ अ जागोन दे जायखिजाया अ औ बिदिनो आथिङावनो जेनेबा फेन्दाफोर आथिं ख्रुब ख्रुब मोननाय रुवायनाय बेफोरबायदि आरो बे ओरैनोथ' बे कर'ना भेक्सिन लानानैनो जालांनाय बायदि जादों ओरैनोथ' जेबो बिदि नायनानै जायाखै आरो भेक्सिन लानानै

भेक्सिन लानानैनो जादों आरो बेफोरो सानाय सुनायफोरा अ जागोन दे बिदिब्ला बे सप्तायावनो जेनेबा थांनायनि लाहार फाहार खालामनोसै आङो अ ओमफ्राय अ दे